हांव ब बरो आसा साइश तूं कसो आसा आरे खूब वय खूब बिजी आशिल्लो रे एक स्टार्टआप करता हांव हय हय पूण हय हय

हय रे जाय रे हे आनीक आमचे गोंय गोंयचेच रिलेटेड आसा हें ये एक ट्रानस्लेशनाचो मात्सो एक एप करता हांव कोंकणीयाचो हय पूण मातसो इनवॅस्टर जाय म्हाका पयशे जाय रे ओके ओके तो प्लॅन तो पळय हांवें ओबविअस्ली मोहना कडेन एक हांवें हांवें मोहना कडेन हो हो हो एप केल्लो हय हय सो बेजिकली हांवें ओके ओके नोवाक हेल्प करता रे आसा मातसो कन्फीयूज जाला हय हय सारकें सारकें आनी इश्कोलाचे भुरग्यांकूय हें बरें जातलें रे हो आमचो ट्रान्सलेशनाचो एप तांकां शिकपाक बी मात्शे गोंयचे सरकारा कडेन आमकां पावपाक जाय मातशे फोणडींग करपाचें आनी हय ओके चलो थेंक्स रे साइश हय मेवया आमी देव बरें करूं सारकें सारकें सारकें तुजें देव बरें करूं बाब मेवया आमी बाय बाय